हेलौ औ ओमफ्राय नोंथाङा सोरमोन

औ दङमोन आं जुथा अरदार खालामदोंमोन आङो दिनैथ' सोलाबथ'ला गाबोनहाय फुङावहाय आटथासो बिदियावहाय थांनानै लायसै एक्टुलि माने आंना दिनैथ' फैसा गैथ'वा आ ओमफ्रायहाय आं गाबोन फुङावहाय थांना लायसै औ आं माने अनलायनावहाय आं पेमेन्ट दानो बायो बेखायनो आं सौफैब्लासो बानायो फैसाखौ होयो आरो दिनैथ' फैसा गैथ'ला उनावहाय गाबोन फुङाव लायनोसै नोंनिलाय मानो लस्थ जानो आंथ' गाबोन थांनानै लायखागोनना गाबोननो हैखागोन नों दोनथ'नो हायो ना दिनै सानसेखौलाय माथो केस अन डिलिभारि बाबोथ' आंथ' गाबोन फुङावनो थांना लायखागोनना गाबोनथ' फैसाखौनो होनानै फैखागोन ना होनब्लाबोथ' र' होनबालाय नायनि फैसा नागिरग्रोनि सोर माला लायगोन आरो आर दिनै मोनाबालाय गाबोन फुङावनो लायसै बिदिबा नोङो बे बासस्टेनावहाय थाबायथा आङो थांगासिनो औ दे अके दे जागोन

औ दे